जी हाँ मेरी पसंदीदा किताब है जोकि एक सच्ची घटना पर आधारित है और वे मुझे बहुत अच्छी लगती है उस किताब का नाम है छोटा भीम उसमें एक बच्चे की कहानी दर्शायी है कि किस प्रकार बच्चा अपने जीवन में कामयाबी हासिल करता है और उसका नाम रखा है छोटा भीम